आमच्या गोंयांत खूब बदल जालो पूण पूण विज्ञानां हितूंतल्यान शिक्षणा हितूंतल्यान मनोरंजना हितूंतल्यान आनी वाहतूक हितूंतल्यान आनी भारतांत नेतांनी खूब आमकां मदत केला पूण कितें जालां की शिक्षणा हितूंतल्यान आनी खूब चेंजीस जावपा जायो जैशें मीड डे मिल्कांक भुरग्यांक सारकें जेवण मेळना आनी तें आमच्या बी जे पी सरकारान खूब नी बरें जेवण दिवपाचें अशी म्हाजी मागणी आसता आनी मनोरंजा भितर भुरग्यांनी दुसऱ्यो एकटिविटी भुरगीं आ शाळेची भुरगीं खूब आतां शाळेंत वयता आनी मनोरंजनाक आनी भुरग्यांक खेळाचो जावूं नाचपाचो खूब उमेद आसा आनी भुरग्यांक आनिकय चांजीस मेळटा आमच्या गोंयांत आनी तेंकां नीव टॅक्नीक्स आनी चांस दिवचो अशी म्हजी मागणी आसा आतां पळय शिक्षणा हितूंतल्यान नॅशनल एडुकेशन पॉलिसी काडला टू ठावसण ट्वेंटी टू फायव मिन्स फायफ इयर फॉर प्रायमरी लेवल थ्री फॉर मीडल क्लास फोर फॉर हाय स्कूल आणी अश्यो खूब चेंजीस जावपा जाय सिलेबस आसा तें बी चेंजीस जावपा जाय आनी त्या आनी म्हनून शिक्षणा हितूंतल्यान बी भारतांत अशें खूब चेंजीस जावूं जाय अशें म्हाजें मत